उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सी त्योहारों को मनाया जाता है आप देखेंगे दुर्गा पूजा बहुत ही विशेस रूप से मनाया जाता है यह हर प्रकार के लोग मनाने लगे हैं यहाँ तक कि इस त्योहार को लेकर अन्य धर्म हिंदू धर्म के अलावा भी अन्य धर्म के लोग दुर्गा पूजा में घूमते हैं लड़के सब साथ में इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा अयोध्या में अब तो बहुत ही अलग लेवल से मनाया जा रहा है पूरे शहर को एकदम मतलब पंडाल लगा कर हर जगह इतना ज़्यादे ज़ोर शोर के साथ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेट के भगवान राम रावण का मार कर जब अपने अयोध्या की नगरी वापस आए तब हम दुर्गा पूजा का मनाते हैं नव दिन की नवरात्र नवरात्रि व्रत करने के बाद लोग दसवे दिन अन्न का ग्रहण करते हैं और दुर्गा पूजा को मानते हैं दुर्गा पूजा से बाद अठारह दिन बाद दीपावली का आयोजन होता है और लोग उसको और भी ज़्यादे इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा में लोग नवरात्र से ही अपने एक अच्छे जीवन में अपन को शुरू कर देते हैं संचित मन से वह व्रत रहते हैं भगवान की आराधना करते हैं पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है